में जेह्ड़़ा तुं'दे कोला दुआ प्रोडक्ट लेआ हा ओह् बिल्कुल खराब निक्लेआ ओह्दे जेह्ड़े कबजे न ओह् ढिल्ले न ते पेच बी ढिल्ले न ते ओह् कम्म नेईं करदा मेरा बड़ा खराब अक्सपिरिंस रेहा एह्दे इस प्रोडक्ट कन्ने पैह्ला प्रो़डक्ट ठीक हा पर दुआ प्रोडक्ट ओह् बड़ा गै खराब ऐ में बिल्कुल बी संतुशट निं आं ओह्दे कन्नै